फार्मर्स हेल्पलायन आसा जाल्यार खबर ना गोंयान तरी आसा जाल्यार म्हाका खबर ना आमच्या एरियान कावन्सिलींग सेंटर्स बीन ना आनी गोंयान फार्मर्स जे शेतकार जे आसता ते सुसायड करता हें खूब कमी आयकलां इनफॅक्ट केन्ना आयकुकूंत ना बट खबर ना अशें केन्ना जालां बीन जाल्या जर अशें जाता फामराची फॅमिली दे हॅव टू सफर अलोट तांकां खूब सोंसचें पडटलें तेमी शेती करनात तेंचो जो मेन जो वावुरपी आसलो तोच ना जाल्यार तांकां खूब त्रास जातात तांकां तेंच्या भुरग्यांक शिक्षण घरांतलें खाण जेवण हे सगळ्याची तांकां खूब त्रास जातले